हमर राज्य राज्यके शिक्षा व्यवस्थामे प्राथमिकमे मैथिली भाषाके अभी नहि लागू कयल गेलैया प्राथमिक भाषामे प्राथमिक व्यवस्थामे मैथिली अभी तक नहि ओतेक अथी भेलैया लेकिन जेनाकि टेंथके बाद ट्वेल्थ भऽ गेल ट्वेल्थ सबमे छै यूपीएससीमे छै बीपीएससीमे छै जाहिमे कि अपन अपन मैथिलीके भाषा चुनैत छै मैथिलीक मैथिली लै छै ओहिमे बहुत आगाँ गेल छथिन आओर की कहैत छै ट्वेल्थमे जेना बहुत हमरा सबके दोस्त मैथिली लेने छथिन जाहिमे कि नओ एग्जाम दै छथिन आ बहुत बढ़िआँसँ एग्जाममे नम्बर लाबैत छथिन किआकि गाँवसँ हमसब छी तऽ गाँवमे मैथिली भाषा बाजल जाइत छै मैथिलीके बारेमे जादा पता रहैत छै तऽ ओहिमे मैथिलीमे जेना गीत गाबऽ के भऽ गेल ककरो साथे बातचीत करऽ के भऽ गेल तऽ किआ लैंग्वेज छै मैथिली हमर गाँवक मिथिलाके तऽ सब बच्चाकेँ अबैत छै बच्चा बच्चाके तऽ एहिमे बहुत जादा ओहिमे पढ़ि कऽ अपन मैथिली भाषामे आगाँ बढ़ैत छै बढ़ैत छथिन बहुत बढ़िआँ लाबैत छथिन यूपीएससीमे भऽ गेल यूपीएससीयोमे मैथिली मैथिली शिक्षा छै मैथिली सब्जेक्ट चुनैत छै ओहिमे आओर आगाँ जाइत छै इन्टरव्यूमे बहुत बढ़िआँसँ पुछैत छै मैथ मैथिलीके बारेमे पुछैत छै से अहाँकेँ मिथिलामे की सब नीक लागैया बातचीत बहुत मैथिलीमे बातचीत करऽ मे बहुत मन नीक लगैत छै बहुत पसंद आबैत छै सामने बलाके किआकि एहि मैथिली भाषामे बहुत एक तरहसँ मधुर जे होइत छै से भाषा छै एहिमे लेकिन प्राथमिकमेसँ भी सरकारके इहे ध्यान देबक चाही जाहिसँ अहूमे मैथिली भाषा रहऽके चाही मैथिली सब्जेक्ट रहऽके चाही जाहिसँ कि बच्चा सब स्टार्टिङ्गसँ ही बहुत बढियाँ बाजै बहुत बढ़िआँ लिखथि ओहि एग्जाममे बहुत बढ़िआँ नम्बर आबै ताहि पर सरकारके ध्यान देबऽके चाही आओर जे बच्चा सब मैथिलीमे लऽ कऽ आगाँ बढ़ि सकैत छथिन आओर बीपीएससीमे भी बहुत छै एहन छथिन एहन जे मैथिली सब्जेक्ट लेने छथिन आओर आगाँ बढ़ैत छथिन बहुत नीक लागैत छै